म्हज्या आयुश्यांत जेन्ना म्हाका महत्वाचो निर्णय घेवपाचो आसता तेन्ना हांव म्हज्या घरांतल्या वडील धाऱ्यां बद्दल हो प्रस्न तांच्या मुखार हांव उलोवन दाखयतां आयुश्यांतलो कसलोय निर्णय आसूं तो आपल्या वडील धाऱ्यां मुखार केन्नाय उलोवप हें खूब गरजेचें कारण जितलीं आमकां वर्सां जाल्ली आसना तितलो आमच्या घरांतल्या वडील धाऱ्या मनशाक आयुश्याचो अणभव आसता म्हणून हांव सदांच म्हज्या आयुश्यांतली केन्नाय महत्वाची जीं डिसीजन्स घेतां महत्वाचे निर्णय जेन्ना हांव म्हज्या आयुश्यांत घेता तेन्ना हांव म्हज्या घरांत हांव म्हज्या आवयक विचारता आनी आवयक हांव सांगुनूच हांव फुडें सगली गजाल करतां आवयक विचारप आपल्या बापायक विचारप आपल्या घरांतल्या मांय मांवाक विचारप आपल्या जाण्टे आजेक विचारप आज्याक विचारप म्हटल्यार आमकां त्या निर्णयाचेर विचार विनीमय करपाक बऱ्याक पडटा आनी जर फुडें तो विचार आपलो चुकलो जाल्यार आपल्या घरांतल्या लोकांचोय आमकां आदार मेळटा म्हणून हांव म्हज्या आयुश्यांतले महत्वाचे निर्णय घेता तेन्ना म्हज्या घरांतल्या जाणट्यांक सांगताच सांगता जशी आपल्या आयुश्यांत अशे निर्णय येता की तेन्ना मन चित्ता हें करपाचें काय तें करपाचें अशे प्रसंग आसता किंवां घर बांदपाचें किंवां फ्लॅट घेवपाचो किंवां ही गाडी घेवपाची कांय ती गाडी घेवपाची भुरग्यांची शाळा एक आमी शाळा भुरग्यांची चूज करप म्हळ्यार आपल्या शाळा निवडटा आमी जेन्ना भुरग्याक तेन्ना ह्या शाळेन घालप किंवां त्या शाळेंत घालप हें सगळें प्रकारचे निर्णय दिसाक आमकां एक म्हयन्याक दोन तरी महत्वाचे निर्णय घेवचे पडटात तेन्ना आमी सारासर विचार करून घरांतल्या जाणट्या मनशां कडेन विचार विनीमय करून सगळ्यांच्या निर्णयान एकमत जाले उपरांत तो निर्णय घेवप गरजेचें आसा आनी तें दोनीय मनशाक फुडाराक बऱ्याक पडटा कितेंय जर एक घर बांदतना अडचण आयली जाल्यार आपल्या वडील धाऱ्यांचो विचार विनीमय करप हें आपल्याक खूब आदाराचें आसता कारण मनशाक केन्नाय पयशांची गरज पडटा मनीस खंयचेय अडचणीक सांपडटा तेन्ना आमी सगळ्यांनी घेतलेलें मत म्हणून ताचेर चड अदीक बऱ्या प्रमाणांत निर्णय घेवप बरें जाता जेन्ना आमी खंयचेय भुरग्यांची शाळा निवड करता जावं तें मराठी माध्यम कोंकणी माध्यम कांय इंग्रजी माध्यम हें विचार करतना सुद्दां आमी घरांतल्या वडील धाऱ्याक विचारचें पडटा कारण तें भुरगें फक्त आवय बापायचें नासता तें भुरगें ते आजी आजोबाचेंय आसता म्हणूय चारूय वाटांनी चार लोकां कडेन संगनमत करून विचार करून उलोवप आनी निर्णय घेवप हें खूब गरजेचें आसता जेन्ना घरांतल्या मनशाक कसलेंय दुखणें जाता कसलोय आजार निर्माण जाता तेन्नाय हें आपलो निर्णय आपल्या वडील धाऱ्याक विचारून घेवप हें गरजेचें कारण ह्या दोतोरा म्हऱ्यांत वचप काय ह्या इस्पितळांत वचप त्या इस्पितळांत वचप कितलो खर्च करप कसले उपचार घेवप हें सुद्दां जेन्ना आमी चार लोकांक विचारून करता तेव्वां तेन्ना त्या आजाराचेर निदान करप आनी ताचेर उपचार करप खूब सोंपें जाता जेन्ना घरान खंयचेय कोणाचें लग्न थारता तेन्नाय ज्यो प्रकारच्यो सोयरीको येतात तें सुद्दां आपले जाण्ट्या नेणट्यांक विचारून विचार विनीमय करून आपल्या सोयऱ्या धायऱ्यांक विचारून घेवपाचें आसता कारण फुडें सगळ्यांच्या आदारान एक मत जावन हो निर्णय फुडें व्हरपाचो आसता म्हणून हें सदांच गरजेचें की आपूण जेन्ना आपल्या आयुश्यांतले निर्णय घेता ते केन्नाच आपल्या एकट्या दुकट्यान घेवचे न्ही सदांच आपल्या वडील धाऱ्यांक विचारचें आपल्या मायेच्या मनशाक सगळ्याक कळोवन तो निर्णय आपल्या आयुश्यांतलो घेवपाक जाय